अॼु असांखे ख़बर आहे त इंसान में को न को हुनर ज़रूरु आहे जीअं मूंखे भॻवान जा चित्र इंसान जा चित्र कढाइण में ॾाढो शौक़ु आहे ही सभु नंढपण खां ई मूंखे ॾाढो वणंदो हुओ ऐं मां इहे सभु नंढपण खां ई कंदी रहंदी हुअसि हाणे मां जीअं अॻियां वधियसि इअं मां तालीम हिकु दीपक नाले चित्रकला खां सिखी आहियां क्लासिस ते वञी करे तालीम हासिलु कई आहे हुन मूंखे एतिरो त सेखारियो आहे सुठे नमूने जीअं मां हाणे ॿियनि नंढनि ॿारनि खे बि सेखारींदी आहियां हाणे वेझड़ाईअ मां भोलेनाथ गणपति बप्पा हुननि जा चित्र कढी कढी रही आहियां मूंखे हिन में ॾाढो शौक़ु बि आहे ऐं मूंखे उहो ॾाढो वणंदो बि आहे इहो जेको हिकु मुंहिंजो हुनर थी वियो आहे हाणे मां चाहींदी आहियां त अॻियां वञी करे मां पंहिंजे चित्रकला जा क्लासेज खोले पंहिंजो नालो रोशनु कयां ऐं ॿारनि खे चंङी तरह सेखारियां